हलो आटो वाले भैया बोल रहे हैं हाँ भैया मुझे आपके ऑटो की आवश्यकता हे क्या आप रात में आ जाएंगे हाँ मुझे रेलवे इस्टेशन जाना है मुझे ट्रेन पकड़नी है भैया दस बजे वाली तो आप साढ़े नौ पर आ जाइए हाँ आप आई जाएंगे न क्योंकि मुझे लेट नहीं हो जाऊँ फिर मैं मेरी ट्रेन छूट जाएगी ठीक हे तो मे आपका मेरा नम्बर सेव कर लीजिए वैसे मे आपको लगा लूँगी नहीं तो आप मुझे लगा लीजिए और प्लीज़ टाइम पर आ जाइएगा मुझे रेलवे इस्टेशन पहुँचना है रात में साढ़े नौ बजे ओके भैया थैंक यू